जीअं त पाण ॾिसंदा आहियूं कि शिक्षण में हमेशह अॻियां वधण लाइ कहिड़े न कहिड़े कारक जो योगदान अलाई ज़रूरी आहे जो त गुजरात में असांजी शिक्षा में प्रमुख योगदान करण वारा कारक पाण ॾिसण वञूं त सामाजिक कारक आहिनि छो त गुजरात में गुजरात समाज जा माण्हू शिक्षा में अलाई यक़ीन रखंदा आहिनि ऐं शिक्षा खे अलाई महत्व ॾींदा आहिनि उनसां पाण ॾिसूं त गुजरात में गुजरात जा सामाजिक माण्हू गुजरात जी शिक्षा जा अलाई योगदान कारक आहिनि ऐं उहो ई शिक्षा खे सपोर्ट कंदा आहिनि समर्थ कंदा आहिनि ऐं पारिवारिक कारक ॾिसूं त असांजे गुजरात में शिक्षा लाइ फ़ैसिलिटियूं बि अलाई सुठी ॾिनल आहे सुठो इंस्ट्रास्ट्रक्चर जंहिं सां त शिक्षा विद्यार्थियुनि खे सभु ॻाल्हियुनि जी सहूलियत हूंदी आहे जेको अलाई महत्वपूर्ण कारक आहे